असांजे महाराष्ट्र में स्वास्थ्य लाइ सरकार ने अलॻि अलॻि तरहियूं स्कीमूं योजनाऊं कढियूं अथऊं पर अहिड़ा चङा माण्हूं आहिनि पूरे महाराष्ट्र में जंहिंखे उन्हनि जी स्कीमूं जी जानकारी ई न आहे की उन सां उन जो स्वास्थ्य केॾो फ़ाइदे में थो थी सघे अञा बि माण्हूं जेका आहिनि पुराणा तरीक़े सां घरेलू नुस्ख़नि सां इलाज पिया त कनि उन्हनि खे इहो ई थो लॻे इस्पतालि में वेंदा त डॉक्टर जेका आहिनि कहिड़ी बि दवा ॾेई छॾंदा या ध्यान न ॾींदा जो की सरकारी इस्पतालि आहे त कोई ध्यानु न ॾींदो या उन्हनि खे कुझु पेसा वठंदा या उन सां सही व्यवहार न थींदो लेकिन सरकार ने अलॻि अलॻि तरहियूं योजनाऊं कढी अथईं जंहिंमें न सिर्फ़ु इलाजु थींदो पर दवाऊं बि मुफ़्ति मिलंदियूं ऐं जेको कमज़ोर या कमज़ोरु आहे शरीर सां त उन खे खाइण पीअण जी व्यवस्था बि ॾींदा की जंहिंसा हू सही प्रकार सां दवा वठी सघे ऐं हुन जो स्वास्थ्य सही थी वञे त इन लाइ सरकार जूं अलॻि अलॻि स्कीम